پیدل سفر کر نے کے لیے ہمارا سب سے پسندیدہ خطہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو جنگل ہے کیوں کہ جنگل بولے تو جتنا بڑا دکھتا تھا اس سے کافی زیادہ بڑا رہتا تھا کیوں کہ ہماری نظر نہیں جاتی تھی اتنا بڑا رہتا تھا اس پر چلتے رہو چلتے رہو ختم نہیں ہوتا تھا جنگل لیکن جنگل میں مزہ بہت آتا تھا ہر جگہ درخت عجیب عجیب طریقے کے اچھے برے ہر طرح کے ببول بول لو آم کے درخت پیڑ جام کے درخت انجیر کے درخت نہیں ملتے تھے تو صرف اور صرف کھجور کے درخت اس کے علاوہ ہر ہر طرح کے مطلب رہتے تھے جھاڑ وغیرہ جنگل میں ہر طرح کے مطلب دیکھا جائے تو جانور بھی رہتے جیسے شیر ہوگیا اژدہا ہو گیا اور بولنا چاہیے ڈائناسور ہے اور چرند پرند بہت مزے آتے تھے ہمیں جنگل میں سفر کر کے